ہم پندرہ اگست کو چھٹی کے کا دن تھا رومان ہوٹل کو گئے تھے ریسٹورنٹ کو گئے تھے کھانا آرڈر کیا چکن بریانی آئس کریم وغیرہ فیملی کے ساتھ گئے تھے وہاں کی سروس بہت اچھی تھی ڈلیوری بھی بہت اچھی تھی بریانی بہت ہی لذیذ تھی کھانے میں بہت بچے بہت خوش ہوئے کھانا کھا کر اور میں نے انہیں آئس کریم بھی کھلائی ہاں ہو گیا